हम फोन लेलहुँ वीवो वी फाइभ ओ बहुते नीक फोन यए हम चलेलहुँ छओ महीनासँ चला रहल छी तऽ ओहिके खासियत बहुते छै हैंग सभ नहि करैत छै फोटोओ साभ नीक अबैए कोनो चीजके कोनो दिक्कतो नहि यए हमरा बहुते नीक ई फोन लागल से हम लेलहुँ तीस हजारमे तऽ जाहि हिसाबसँ पाइ लागल ताहि हिसाबसँ ठीक यए फोन चलबैयोमे नीक लगैए आओर हम आगेओ जाय लेल हमरा फोन लइ के रहत या हमर कोनो फेमिलीके मेम्बरके लयके रहत फोन तऽ हम कहबनि से इएहवला फोन लय के ताकि ई फोन बहुते सुन्दरो छै हैङ्गो नहि करैत छै आओर चलबैओमे नीक लगैत छै ताहि द्वारे वीवो वी फाइभ फोन बहुते नीक फोन छै ताहि द्वारे इएह फोन अगर ककरो लइके रहत तऽ हम कहबै इएह फोन लइ लेल